जों थांनानै थासान्दियाव जों फुंनि जानायाव जों सङो खावो जायो फुङाव ओंखाम संबाय ओंख्रि संबाय बिदिनो बाथोनफोर देबाय जाखांबाय लोंखांबाय बिदिनो खामानिफोर मावबाय आरो नों खामानिफोर मावखांनानै थोरसि लथा सुबाय सिथ्ला लामा सिब्बाय सानजौफु जाबाय साननि ग्रोब संबाय दालि जहल संबाय ना बाथोन एवबाय भाजा बायदिसिना संबाय जाबाय आरो बेखौ जाखांनानै आरोबाव बेलासि समबाय जों मावै दाङै बेलासि समबाय आरो जों मोनानि ग्रोब जों अपेनिं खालाम बावबाय संबावबाय बिदिनो बेदरजों एखमबा आलु भाजा दालि जहल बिदि संबाय बेनो